شاہجہان پور میں تو قالین کا کام بہت مشہور تھا بڑی بڑی دور جاتا تھا بڑے بڑے اچھے قالین کا کام ہوتا تھا ہر گھر میں لیکن وہ وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی بدلی پھر مہین قالین کا دور آیا گورنمنٹ نے بھی کچھ اس پہ کچھ دھیان نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ پھر بدیشوں میں کم ہوتا چلا گیا ایکسپورٹ امپورٹ کم ہوا لوگوں کے معیشت کم ہوتے چلے گئے ورنہ پہلے یہاں کا قالین بدیشوں میں بھی بہت فیمس تھا اور جاتا تھا اور جا کے اپنے کام کو پوری طرح سے نپٹاتے تھے لیکن اس پہ ابھی بھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے لیکن ہاں بڑی مشکلات بڑے چیلنجز ہیں لوگوں کے سامنے سروائو کرنے میں دقتیں یہ ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ اب اس کو کہاں ڈلیور کرنا ہے لیکن کام ابھی بھی ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں اب دوسری چیزوں نے ان کاموں کو ہائیجیک کر لیا ہے یہ سارے کام